ہیلو ہاں جی آپ ڈاکٹر راحت بات کر رہی ہے نا ہاں جی ہاں جی مجھے جو ہے نا آپ کو دکھانا تھا میری ایکچولی جو ہے نا دو تین دن سے مجھے فیور ہو رہا تھا فیور ہو رہا ہے بہت تیز اور باڈی پین ہو رہا ہے آئی فلو ہو رہا ہے تو میں کب تک آؤں آپ کے پاس ہاں جی جی اور مجھے ٹائمنگ بتا دیجئے آپ ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور اپائنٹمنٹ لینے پڑے گی آپ سے یا پھر آن لائن کچھ ہو جائے گا میں ایوننگ میں آؤں گی چھ بجے اوکے تو میم تو ڈاکٹر میں کب میں اس ٹائم جب تک کیا کروں مطلب کہ اپنی ہیلتھ کے اور آئیز میں جو میرے پین ہو رہا ہے اس کے لئے کیا کروں میں میری آئیز میں جو ہے نا پین ہو رہا ہے تو میں اس کے لئے کیا کروں

اوکے اوکے اوکے میں فالو کر لوں گی اور میں آپ کے کلینک پہ آتی ہوں اوکے